भारताव बयनिख्रुइबो गोनांसिन फोरबोफोरा जाबाय दुर्गा फुजा महालया बेफोराव जों बेरायो फुजा होयो बयबो फुजा होयो बैसागो दमासि बेफोराव मोसायो फुजा खालामो रंजायो मागियो बेफोराव बन्द' थायो आरो स्कुल कलेज सोरनिबा न'आव बेरायहैयो आलासि जायो बेदर जायो जौ लोङो बैसागुफोराव दमासियाव फिथा सौराय लारु जायो सिरा बायदिसिना मोनजायो आरो भारतनि आसामाव फालिनाय जायो बे फोरबोफोरखौ